ओजन करने के लिए हम लोग सुबह उठ जाना बिस्तर पर से चार बजे भोर में प्रतिदिन रोज़ उठ करके अपन पैखाने गए पैखाने से आए हाँथ मुँह धोएँ ओकरे बाद दौड़ मचाए दौड़ मचाने के बाद ओकरे बाद खाना कुछ मत खाइये फिर अपन योगा करिये योगा करके एक गिलास पानी गरमा कर पीके अपन गृहस्ती के जो काम है काटा अपन करिये करके अपन चुल्ही बर्तन जौन करना हो तौन करना शरीर ही में एकदम फुर्ती आएगा ओजन भी कम हो जाएगा एकदम ओजन कम भी हो जाएगा और शरीर में भी फुर्ती आएगा ओकरे बाद तोहार शरीर भी चंगा दिन भर रहेगा तोरे शरीर में कोई भी थकावट नहीं कोई भी कोई नहीं रोग नहीं एकदम से शरीर फुर्ती रहेगा खाना में हल्का खाना खाए के चाहि खाना में ई नाही बा कि घसड़ घूसड़ माल जौन पाएगा तौन खाई ले शरीर बोटा हो जाओ शरीर हर ओजन हो जा शरीर के हमेशा हल्क चाहिए हमेशा हल्का शरीर रहे हमेशा हल से तुम काम करोगे तो हाँ कोई चीज़ कथुआ न रहे हरार भी नहीं आई तोहर थकान भी नहीं आई तो हाँ कि एकदम शरीर फुर्ती रहेक जा एकदम फुर्ती शरीर से करने से और की तुम्हारी चेहरा भी लाइट में आई तुम्हारी शरीर भी लाइट में आई तुम्हारी कोई गोड़े में आई न हाँथे में आई तुम हमेशा हँसते बोलते रहने चलिए ओजन कम एकदम हो जाएगा